वैसे तो मैं एक घरेलू महिला हूँ इसलिए मैं ऐसे पौधे लगाना चाहती हूँ या ऐसे पौधे लगाती हूँ जो मेरे घर की सुंदरता को बढ़ाएं इसलिए मैं अलग अलग सजावट वाले पौधे लगाने का प्रयत्न करती हूँ जैसे कि गुलाब गेंदा मोगरा सजीवन बूटी सदाबहार और मैं कुछ ऐसे पौधे भी लगाती हूँ जो हमारे घरेलू उपचार में काम आए जैसे कि तुलसी पुदीना नीम और भी कई और मैं कुछ ऐसे पौधे भी लगाती हूँ जो घर में बिना किसी मेहनत के फल दे सके जैसे की बैगन का पौधा टमाटर का पौधा और कढ़ी पत्ते और एलोवेरा ये सब बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी डेली की दिनचर्या के लिए